हमरा खाना बनाबैके समयमे बहुत ही जादा दिक्कत भेलै एक समय रहै मतलब जब हमे चौदह सालके रहियै तब हमे ने मतलब मम्मी बोललकै कि नहि नहि तू छोड़ दही हम बनेबै खाना तऽ बोललियै नहि मम्मी हम बनेबै खाना तऽ हम गेलियै बनाबै लऽ खाना पीना हम तभी उस टाइम लकड़ी के चूल्हा रहै लकड़ी लकड़ीके ही जलावन यूज करै खाना बनाबै के समयमे तो मतलब लगेलियै ने तऽ पूरा आग लग गेल रहै आग लगते लगते पूरा तऽ फिर जाए करके पानी डाललियै बहुत सारा सब मम्मी लोग हम लोग सब मिलके पानी डाललियै बहुत पानी डाललियै तऽ फेर आग आग बुतेलै आओर आग बुतेलै फिर ओकर बाद जाए करके अब जब भी खाना बनाबै छियै तऽ हमलोग पानी एक बाल्टीन पानी पहिले से ही भरिके राखि लै छियै ताकि काल्हि से फिर कभी अइसन दुर्घटना या फिर किछु होलै तऽ मतलब पहिले से ही सावधान रहियै आओर सतर्क रहियै कि कोइ पहिले जैसे दुर्घटना आब कोइ पहिले जैसे कोइ दुर्घटना नऽ हो ना होलै नहि होतै आओर आओर भी बहुत सारा मतलब जैसे एक बार और रहै कि मतलब बैठके जेकरा फांसुल कहै छियै ओकरे सब्जी काटैके टाइममे राखि देने रहियै बगलमेओ पलटि गेलै पैरमे लागि गेल रहै कटि गेल रहै पैर फेर बहुत सारा ब्लड उलड खून गेलै तब ओ भी सब चीज हम अच्छे से रखै छियै बाहरके राखि दै छियै जे काम हइ छै काटि कुटि कऽ राखि दै छियै अच्छा से ताकि अब अब वैसन किछु नहि होय होत आब वैसन किछु नहि होतै एहेन किछु